ہلو ہاں غفور بھائی میں بول رہا ہوں سلیمان ہاں میں گھر پر نہیں ہوں باہر آیا ہوا تھا میں اس وقت کیفے میں موجود ہوں اور مجھے فوراً ابھی اپنے دستاویزات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے دراصل مجھے اپنی بیما کمپنی میں اپنے دستاویز دکھانے ہیں اور یہ کام مجھے ابھی کرنا ہیں اور میں اپنے ساتھ دستاویزات نہیں لایا ہوں ہاں میں باہر ہوں ہاں آپ نے ایک بار کسی ڈی جی لاکر کا ذکر کیا تھا جس میں ہم اپنے دستاویزات انٹرنیٹ کے ذریعے رکھ سکتے ہیں اور اسے کہیں بھی لا یا لے جا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے ہاں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ میں اپنے اپنے دستاویزات اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکوں ہاں میرے پاس انٹرنیٹ موجود ہے اچھا پلے اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا آدھار کاڈ نمبر اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں سمجھ گیا اوکے شکریہ